हाँ भैया क्या हुआ हाँ तो पनीर तो चाहिए थी आपको साठ रुपये प्लेट हैं साठ साठ रुपये प्लेट एक प्लेट के साठ रुपये लगेंगे क्या करें भाई जी जी एस टी है न इसलिए महंगाई की हुई है तो लगेंगे अरे नहीं जैसे पैसे लग रहे हैं वैसे स्वाद भी बढ़ियाँ है हमारे यहाँ बनता है हमारे रेश्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा होता है आप खा कर तो देखिए कैसा होता है पालक पनीर है पुलाव है ठीक तंदूरी रोटी है गाजर का हलवा है जो जो कुछ भी आपको मतलब खाना हो बस वो सत्तर रुपये प्लेट है सत्तर सत्तर अब क्या करें हम बता तो रहे हैं न कि इस समय महंगाई है महंगाई है इस वजह से भाई महंगा तो होगा ही ना और रेश्टोरेंट में आप खाना खाने आ रही हैं तो महंगाई तो होगी ही सस्ते में थोड़ी नहीं मिलेंगे सब्जी के भाव क्या है हाँ हाँ भैया सत्तर रुपये प्लेट है आपको अगर लेना है तो सत्तर रुपये प्लेट लीजिए और कुछ लेना है आपको तो पालक पनीर लेना है तो ले जाइए न आप आइए आ कर खा कर देख लीजिए हमारी दुकान का खाना भी इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना है हाँ वो तो पड़े सत्तर अस्सी तक पड़ जाएगी हाँ हाँ अब क्या करें अगर करें नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या ये तो करना ही पड़ेगा न भाई हमको तो ख़ुद हमारे भी बच्चे हैं हमको भी चहिए न हम करेंगे क्या अरे नहीं भैया अब इतना इससे ज़्यादा तो कम नहीं कर सकते हम कोई डिस्काउंट मिल हमें नही डिस्काउंट मिल रहा है तो हम कहाँ से दें

हाँ तो तीस रुपये प्लेट हाँ तीस रुपये प्लेट है एक प्लेट का तीस रुपये लगेगा नहीं नहीं है है बहुत अच्छा है आप एक बार खा कर देखिए खाएंगी तभी स्वाद पता चलेगा न आपको

ठीक है आइए आइए हाँ हाँ हाँ